अह आं हेन्दग्राबनि बुस्थु बिदि आखाइजों बानायनाय हाबाफारिफोरखौ मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो बानायबोगासिनो बिदि हेन्दग्राब बा पेइनथिं बा द्रइं बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा स्कुलाव फरायनाय थाइमनिफ्रायनो बानायबोगासिनो आगोल स्कुल थाइमावहाय आङो बिदिनो गार्सफोर बानायोमोन बेफोरखौ बानायोमोन ओमफाय दा आङो बिखौनो आङो दा देरनानै बा आफथार आङो कलेज फरायखांनानैहाय आं बेखौनो बे लाइनखौनो सुस खालामबाय जे हेन्दक्राफ्टनि बुस्थुखौ ओमफाय दा बिदिनो बानायबोगासिनो आं स्पिसेलि आङो हेन्द एमब्रदारि खालामो एमब्रदारि आखाइजों सुथाबनायखौ खालामो ओमफाय पेइनथिंबो खालामो ओमफाय दा बेखौनो आङो बिजिनेस लाइनहै खालामगासिनो अनलाइन फोराव फानो ओमफाय एगजिबिसनफोर खालामो ओमफाय आंनि बुस्थुखौ नुनानै बुहुतआनो मोजां मोनो गोबां मानसियानो फसायो ओमफाय बिदिनो बिदि मोननानै बांसिन आं एनखारेस जायो आरो बे खामानियावहाय मावनानै आरो दा बिदिनो मावबोगासिनो ओमफाय आङो आंनि बा आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरखौहाय आङो गोबां लोगोफोरनोबो गिफ्ट होयो बिसिनि बारदेआवहाय निउइयार गिफ्ट ख्रिष्टमास गिफ्टफोर होयो ओमफाय खास्थमारफोरनोबो गिफ्ट होयो बे गोबां बुस्थु बाबा बायबा मोनथाम मोनब्रैसो बुस्थु बायबा मोनसेसो फ्रि गिफ्ट बिदिनो होफायो आरो ओमफाय दा बे खामानिखौनो मावनानै मोजां मोनो ओमफाय बिदिनो खालामलांबाय थानोसै आरो आखायजों बानायनाय आरो गोबां बुस्थु सोलोंनो दङ आखायजों बानायनाय जेनेबा औवानि हेबनाय आरो सिकाल्पसार जा बाहा हाजोंहाय बानायनाय बेफोरखौबो खालामनो गोसो बेफोरखौबो खालामलांबाय सान थानसै लासैनो सोलोंलांबाय थानसै